चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालो उसमें चाय शक्कर डालो दूध डालो और उबालो बहुत से लोग मसाला चाय भी बनाते हैं कोई ग्रीन चाय पीते हैं और ज़्यादा लोग काली चाय भी पीते हैं बिना दूध की चाय भी पीते हैं ज़्यादा चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है चाय की खेती आसाम में होती है मेरे पति को चाय बहुत पसंद है कुछ लोग अदरक की चाय पीना पसंद करते हैं कुछ लोग इलायची की चाय पीना पसंद करते हैं बहुत से लोगों होटल की चाय पसंद करते हैं बहुत से लोग घर की चाय पसंद करते हैं कुछ कुल्ल्हड़ की चाय भी बहुत फेमस है चाय को जितना उबालोगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा कोई चूल्हे की चाय भी पीना पसंद करते हैं चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची लौंग काली मिर्ची दालचीनी पुदीना अदरक तेजपत्ता का उपयोग किया जाता है इन सबको पीसने की बजाय चाय बनाते वक़्त ओखली में पीसकर मिलाने से स्वाद अच्छा आता है